मध्य प्रदेश में शिक्षा का रेट करीब उनहत्तर परशेंट है और मध्य प्रदेश में काफ़ी विश्वविद्यालय भी हैं राज्य की लगभग दो तिहाई आबादी साक्षर है प्राथमिक मध्य और उच्च विद्यालय शिक्षा के लिए स्कूल भी मध्य प्रदेश में हैं साथ ही मध्य प्रदेश में पॉलीटेक्निक औद्योगिक कला और शिल्प के लिए विशेष स्कूल भी उपलब्ध हैं मध्य प्रदेश में कई राज्य विश्वविद्यालय हैं जिनमें से एक सागर में स्थित डॉक्टर हरिहर गौर विश्वविद्यालय है डाक्टर हरिहर गौर विश्वविद्यालय सन उन्नीस सौ छियालिस में बना था और इनमें से एक और विश्वविद्यालय जो कि स्थित है उज्जैन में जिसका नाम है विक्रम विश्वविद्यालय ये दोनों विश्वविद्यालय काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी पुराने हैं भारत में भारत के मध्य प्रदेश में के खैरागढ़ में स्थित एक संगीत विश्वविद्यालय भी है भारत में बेहतरीन और बहुत विश्वविद्यालय हैं जबलपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय भी उपलब्ध है और भोपाल में एक पत्रकारिकता एवं जन सम्पर्क के लिए संस्थान भी उपलब्ध है मध्य प्रदेश में शिक्षा और शिक्षकों का बर्ताव काफ़ी अच्छा होते जा रहा है सिक्षा का रेट भी मध्य प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि हर एक स्कूल सरकारी एवं प्राइवेट दोनों में अच्छे सिक्षकों को लाया जा रहा है जो कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा और नीति सिखा रहे हैं